हांवें म्हज्या हातीन तयार केल्ली ग्रिटींग कार्ड्स शोभेच्यो वस्तू घरान दवरपाचे ल्हान ल्हान शो पीस अशे केल्ल्यो वस्तू भेट म्हणून मेळ्ळ्यात तश्योच हांवेनूय दुसऱ्यांक दिला म्हाका भेटवस्तू म्हाका भेटवस्तून ग्रिटींग कार्ड्स मुर्ती फ्लावर पॉट्स अशें वेगवेगळ्यो मेळ्ळ्यात म्हाका म्हज्या हातांनी केल्ल्यो वस्तू चड आवडटा कित्याक त्यो करतना एक तरेची खुशालकाय मेळटा तशेंच दुसऱ्या कडल्यान आमची तोखणाय जाता